नैरोजा द' मायथाइयाव आं जेब्ला सेथि फनखौ बाहायदोंमोन बे समाव आंनि फन आ फिसामोन जायजों आङो थोब्ले माब्ले रायलायनो गोनां जानाय नेट बो मोन्दोंमोन आथिखालाव नेट आ एभेललेबेल जाबाय नाथाय बै समनि नेट आ मानि जेरावबो जेरैबो बाहायजानाय नङामोन आरो फारसेथिं मबाइल आवबो जिबादि नांगौबादि दानि थासारिजों गोरोबनाय बायदि हाबा हुखाखौ मोननो थाङामोन एबा नुनोबो थाङामोन बै समाव आंनि माबा बाहायनाय मबाइल आ गुबुनजों खौरां लाहरनायनि अनगायै जेबो जायामोन बे समाव आङो गोबां हाबा हुखा मावनो हादों नाथाय मोनसे मबेल नि जोहै सोलोंनाय हाबा हुखायाल' बारा जाफुङाखैमोन आथिखालाव नाथाय बायदि बायदि स्मार्टफन ओंखारनाय लोगो लोगोनो बायदि बायदि सोलोंनो गोनां हाबाफारियाबो जोबनो गैला बे हाबाफारिफोरखौ जोङो माव मावजोबनो सोलोंजोब नांगौब्ला जोंनि साननाय हनाया जाफुंजोबो जायखौ जोङो गोदान मुगानि टेक्नल'जि एबा जा जौगाखां मोनसे थासारि होननानै साननानै लानो हायो बेखायनो बेफोर टेक्नल'जि जों गोरोबनाय मबेल फोरखौ बाहायनानै आथिखालाव जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला आरो जाखांफुनाय माखासे माहारिफोरनि मावनो गोनां हाबाफारिफोरखौ जोङो जौगाखां लामाजों जेब्लाबो मावफुंनो हागोन आथिखालानि थासारिया ओरैबादि सोलायदों जायखौ जों सानब्लाबो सानस'नो हाया जायनि थाखाय मुलुगानो दिनै मानि कमपिटिसन टाइप जों सौहैबाय बा जुजिनाय जुजिलायनाय मोनसे समजों सौहैबाय बेखौनो लानानै दिनै जों जोंनि माखासे सोलोंनांगौ मिथिनांगौ हाबाफारिया बेखिनियावनो जोबनानै थाङाखै ओंखायनो बेखायनो जोङो माखासे गावखौ खाब जानाय मबाइल बाहायनायाबो जोंनि थाखाय जाथाव आरो बेफोरनि सायाव नोजोर होनाया जोंनि थाखाय गोनांथि